आं गांसे लिमारिक खन्थाइ बिजाब फरायदोंमोन बे बेवहाय गोबां फेस्ला बिदिनो मिनि होनाय खन्थाइफोर दंमोन खन्थाइफोरा बिदिनो मानसिफोरखौ माने एसे जावनाय सोंखारिनाय माने बिदिनो फेस्लायै माने मानसिफोरखौ माने मानसिफोरनि गाज्रिखौ बुंफुंनानै फेस्लायै फोरमायनाय बिजाबमोन खन्थाइ बिजाबा बे खन्थाइआव माने मानसिफोरनि बे गाज्रि आखुखौ फेस्लायै फोरमायनानै फेस्लायै फोरमायनानै माने लिरदोंमोन आं बेखौ फरायनानै जोबोर मिनिनो ओंखारदोंमोन मिनिदोंमोन आं बिरादनो मानसिफोरनि बिदि बिदि बे मोजां बे मोनसे बे बेफोरबायदि लिरनाया मोजां मानसिफोरनि माने गाज्रिखौ गाज्रि होननो हायाना जोङो बेखौ फेस्लायैनो बेखौ बियो बेबायदियै माने जावनो हायो आरोखि मोजां मोजां मोन्दों फरायनानै